रनिंग करने से हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा रहता है और वही हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाती है रनिंग करते हैं तो हम कभी रनिंग यह यह क्लब में जैसे कि हम आर्मी की रनिंग हुई थी तो उसमें गए थे तो उसमें दो सौ से तीन सौ लोगों को एक बार में रनिंग कराई जाती है जिसमें से द मुश्किल से दस या पन्द्रह लोगों को निकाला जाता है और सारे लोगों को बाहर कर दिया जाता है तो उसमें से दस पन्द्रह लोगों को वही होते हैं निकाले जाते हैं जो डेली रनिंग करते हैं जो बहुत ज़्यादा रनिंग करने में तेज होते हैं वही निकलते हैं और यह जो रनिंग डेली नहीं करते हैं जो जिनकी बॉडी का वेट ज़्यादा होता है वह कभी भी रनिंग निकाल नहीं पाते हैं चाहे वह किसी ग्रुप में दौड़ते हैं या किसी क्लब में रनिंग करते हैं वह कभी भी ऐसी रनिंग नहीं निकाल पाते हैं रनिंग निकालने के लिए हमें क्लब ज्वाइन करना पड़ता है जिसके लिए हमें कई सालों मेहनत करनी पड़ती है जब हम कई सालों रनिंग पर काम करते हैं तो उसके बाद में जैसे कि हमने आर्मी में हमने फॉर्म डाला तो उसमें रनिंग माँगते हैं उसमें रनिंग जब माँगते हैं तो उसमें दो तीन सौ लड़के लड़कों को साथ में रनिंग कराया जाता है दो तीन सौ लड़कों को जब साथ में रनिंग कराया जाता है उसमें हर एक लड़का जो कि उसमें से कम से कम तीन सौ लड़कों में से

रनिंग निकलने के लिए हमें डेली उस पर काम करना पड़ता है तभी जाकर हम आर्मी की हो या रा क्लब की रनिंग हो किसी ग्रुप की रनिंग हो वह हम तभी निकाल सकते हैं जब हमने उस पर डेली वर्क किया हुआ हो अगर हमने डेली वर्क नहीं किया हुआ है तो हम उसकी रनिंग निकाल नहीं सकते वह कोई भी प्रकार की रनिंग क्यों ना हो हमने हमने बहु बहुत सारी रनिंग की हुई है जैसे कि क्लब में रनिंग की होती है तो उसमें से भी दस लोगों को अगर साथ में रनिंग कराया जाता है तो दस में से एक एक लोग एक फस्ट सेकंड थल्ड निकाले जाते हैं और बा बाकी के सात लोगों को बाहर कर दिया जाता है फस्ट सेकंड थल्ड में वही आता है जिसने डेली रनिंग की हुई हो और उसे ना रनिंग के बारे में पूरा नालेज हो जिसने डेली रनिंग की होती ना तो वह इतनी जल्दी थकता है और ना ही उसके फेफड़ा फेफड़े बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं जो कि सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती जिससे वह कि ज़्यादा देर तक रनिंग कर सकता है और तेज रनिंग कर सकता है वह ही क्लब का रनिंग निकालते हैं किसी भी ग्रुप में रनिंग होती है तो दस पन्द्रह बीस लोगों को साथ में दौड़ाते हैं तो उसमें से एक लोग को निकालना होता है चौदह लोग बाहर हो जाते है तो उसमें से एक लोग वही निकल निकलता है जिसने डेली रनिंग की हुई हो और रनिंग पर काफी ज़्यादा फोकस किया हुआ है जैसे अब अगर किसी उसमें से तीन लोगों ने रनिंग की हुई है और तेरह बारह लोगों ने नहीं की हुई है तो वह बारा लोग पीछे रह जायेंगे वह तीन लोग आगे निकलेंगे अब उस तीन लोगों में से जिसने और बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई होती है वह निकलता है उस रनिंग में से अयए अए ऐसे वह दो भी पीछे हो जाएँगे जिसने कि कम मेहनत दिखाई हुई है वह बारह से तो आगे होते हैं लेकिन वह तीन में से पीछे हो जाएँगे उसमें तीन में से वही आगे निकलता है जिसने बहुत ज़्यादा रनिंग पर वर्क किया हुआ हो आप दो सौ या तीन सौ की भीड़ में तो तब रनिंग निकालते हैं जब बहुत ज़्यादा आप रनिंग पर मेहनत की है आपने और बहुत सालों मेहनत की है आपने तब जाकर आप रनिंग को निकाल सकते हैं यह दो चार पाँच दिनों में आप रनिंग करके कभी भी दौड़ निकाल नहीं सकते चाहे वह आप ग्रुप की रनिंग हो या क्लब की रनिंग हो या अदर कोई रनिंग हो जैसे कि आप आर्मी में भी कभी जाते हैं तो आपने अगर दो सौ की भीड़ में आपने रनिंग की उसमें से पन्द्रह लोगों को निकाला गया और आप बाहर हो गए तो आपको यह अनुभव अनुभव हो जाता है कि हाँ हमने यह रनिंग की हुई है तो आने वाले टाइम में जब दुबारा रनिंग होगी तो हम इसकी तैयारी करके आएँगे जैसे कि कुछ लोग पहुँच जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता वह फस्ट टाइम गए होते हैं तो उन्हें यह नालेज नहीं होता है कि किसमें कैसे दौड़ाते है कितने लोगों को निकालते हैं तो और उसमें काफी ज़्यादा काम की होती है जो लोगों को पीछे कुछ लोग गिर जाते हैं कुछ लोग दौड़ते रहते हैं जो पीछे रह जाते है ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग जो निकाल नहीं पाते हैं उनको यह अनुभव हो जाता है कि हाँ यह जो पन्द्रह लोगों ने रनिंग निकाली है तो कैसे निकाली है तो अगले जब नेक्स्ट टाइम हम आएँगे तो ऐसे ही करेंगे तभी हमारी रनिंग निकलेगी यह अनुभव हमें ह होना जरूरी है अगर हमें अनुभव नहीं होता है तो हम रनिंग को इतनी जल्दी निकाल नहीं सकते हैं रनिंग क रनिंग को निकालने के लिए हमें अनुभव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और किसी से हम जैसे कि हम किसी से मिलते हैं जैसे कि मिल्खा सिंह हो गया हमारे यहाँ पर मिल्खा सिंह ने बहुत सारी रनिंगे निकाली हैं तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों जिनसे हम हमने मिले हो जो रनिंग करते हो तो उन्हें उनसे हमें बातचीत करने में उनसे जुड़ कर रहने में हमें रनिंग में बहुत जादा नालेज हो जाता है वह हमें जो नालेज देते हैं उससे हम रनिंग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं जो दूसरे लोगों के प्रति हमें बहुत आसान लगेगा ऐसे ही और अगर हम किसी एक किसी भी रनिंग को अपने किसी भी नालेज से निकालते हैं तो वही काम जो हम सालों करते हैं वह हम उस कम दिनों में ही कर कर सकते हैं